हाँ आज से चार पाँच दिन पहले मैं मेरे लिए कुर्ती लेके आई थी तो वह कुर्ती जो है वो इतनी बेकार निकली क्योंकि जब मैंने वो है ना देखा जब मैंने दुकानदार ने जब उस कुर्ती के बारे में बताया तो उसने उस कपड़े के बारे में मुझे बहुत तारीफ़ करी मुझे उस कपड़े के लिए पहले से थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि मैंने वो पहली बार वो कपड़ा देखा था और दुकानदार ने मुझे उस कपड़े की बहुत तारीफ़ करी की अभी ये नया निकला है कपड़ा आप इसको देखिए पहनके बहुत ही अच्छा है और सब लोग इसको पसंद करेंगे कुर्ती को तो जब मैं कुर्ती लेके आई देखने में तो उसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छा था जब वो कुरती मैं लेके आई घर पे मैंने पहनी तो सबने तारीफ़ करी थी पर जब वो उस कपड़े को मैंने कुर्ती को जब धोया तो उस का कपड़ा सिकुड़ गया और उसका रंग भी फ़ीका पड़ गया और और दोबारा तो वह मेरे पहनने में भी नहीं आई वो कुर्ती मैं बस एक ही बार पहनके रह गई और वो कुर्ती महंगी भी बहुत थी तो मेरा जो उसका अनुभव था उस कपड़े का उस कुर्ती को ले करके वो बहुत ही बेकार अनुभव रहा